हमारे यहाँ पर दो तीन प्रमुख रूप से इस्पोट्स क्लब हैं एक भोजपुर इस्पोर्ट्स क्लब है एक पराग इस्पोर्ट्स क्लब है एक तरुण इस्पोर्ट्स क्लब है और एक टी टी नगर इस्पोर्ट्स क्लब है और ये सभी अलग अलग हैं भोजपुर इस्पोर्ट्स क्लब में आम आदमी को एंट्री नही है क्योंकि यहाँ पर प्रशाशनिक अधिकारी या बहुत बड़े व्यवसायी इस तरीके के लोग ही यहाँ पर जा सकते हैं जो दूसरा इस्पोर्ट्स क्लब है वहाँ पर लगभग सभी लोगों की के लिए उसमें पहुँच है लेकिन उसमें फीस ज़्यादा है लेकिन जो टी टी नगर इस्पोर्ट्स क्लब है वहाँ पर एक तो सभी तरह के खेल हैं चाहे इनडोर इनडोर गेम्स हों आउटडोर गेम्स हों उनकी भी व्यवस्था है दूसरा वो सरकारी है तो इसलिए सभी लोगों का उसमें एक्सेस उनको मिल पाती है उसमें कोई फीस नहीं है और सब से आधुनिक जो सुवधिाऍं हैं वो सब इस इस्पोर्ट्स क्लब में मौजूद हैं तो टी टी नगर इस्पोर्ट्स क्लब भोपाल वालों के लिए बहुत एक मुफीद जगह है जहाँ पर सभी वर्गों के सभी समुदायों के लोग वहाँ जा सकते हैं और उनकी एक्सेस वहाँ सुनिश्चित की गई है